ठीक है बन जाएगी क्या भैया से अच्छा अच्छा नहीं गलती से चेंज हो गया होगा बाद में दूसरी बन जाए मिल जाएगी अबकी बार सही माल मिलेगा मैम पैसे के लिए तो काम कर रहे हैं लेंगे थोड़ा कम लेंगे सात हज़ार हमारे भी लड़के बच्चे हम गरीब आदमी हैं लग जाएगा लग जाएगा मैम थोड़ा टाइम दो चार दिन का टाइम दो तीन दिन के बाद तीन दिन के बाद लगा देंगे पैसे कब दोगी बताइए क्या क्या बनवाना है मैम बन जाएगा चलिए ठीक है